جی بالکل باورچی خانے میں موجود مختلف بٹن کڑھاہی گہرا برتن عام طور پر تلنے یا بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے توا جس پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں پریشر کوکر جلدی کھانا پکانے کے لیے خاص طور پر دالیں گوشت یا چنے پلیٹیں کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کٹوریاں دال چینی یا دہی رکھنے کے لیے گلاس یا مگھ پانی دودھ یا چائے پینے کے لیے چھلنی آٹا چھاننے یا تیل سے چیزیں نکالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ